बुंनांसिगौ आं हादाननि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो नागिरदों जों हादानाव मोनायाव थाफैयो सानाव थाफैयो सानाव मोजाङैनो थानो मोनो मोनायाव मैदेर मोसाजों मोजां थानो मोना आरो गाहायाव उन्दुनो हाया गोजौआवसो थायो गोजौआव उन्दुनानै अर जिगाब मोजाङै रेडि लाखानानै थानानैसो उन्दुनो हायो मोजां सानफ्रामबो आलो गोजोनै मोजां उन्दुनानै थानो मोना सानावनो जाखा लोंखा मोजाङै गासैखौबो रेडि खालामनानै गोजौआव गाखोनानै थानांगौ जायो दा आरो खायसे मानसिया हायो खायसे मानसिया हाया गिनानै गिनाय गैयै गिनाय गैयै मानसियासो हादान गेजेराव नेनानै थानो हादों होमब्लाबो दा जोङो हादानाव बांसिनानो बुरजायैनो गथ' गथायफोर गासैबो थाफैनाय न'खर दङ बे न'खरखौ अबेखौबा गाख्रेबलांदों अबेखौबा मैगं थाइगं बोफाय बोफाय जालांबाय न' बां सिफायदों न' सिफायनायनि जाहोनावनो बांसिनानो न'आव थांफिननांगौ जाहैदों बेखिनियानो गासैबो हादाननि हाखौ आवग्रिनानै लानायमोनबालाय लैहोर लैहोर गासैबो थानायमोनबालाय ग्रोम ग्रोमहाय नेजोबबा बिसोरबो जुनारफ्राबो एसे खम जागौमोन दा आरो बांसिनानो नेनो हायिनि थाखाय जुनाराबो बारा बारा खाथिनिफ्राय खाथिसो आवगायनाय जाबोबाय